जय झूले मां अशोक जेसवाणी थो ॻाल्हायां अ तव्हां मां तव्हां खे ऑडर ॾिनो हुयो पर तव्हां जो ऑडर मूंखे पहुतो नाहे जॾहिं की मुंहिंजे मोबाइल में ॾेखारे रहियो आहे की तव्हां मूंखे ऑडर मोकले चुका आहियो त जेका डिलीवरी मूंखे न थी आहे उहो महिरबानी करे तव्हां पंहिंजे कम पंहिंजे सिस्टम में चैक कयो की मूंखे हीअ छो न मिली आहे ऐं इन जो कारण छा आहे इन जो जवाबु तव्हां मूंखे जल्द सां जल्द मुंहिंजे मोबाइल में मोकिलियो